जी जी जी बिल्कुल मैं कार मैकेनिक ही बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा कि मतलब कैसी आवाज़ आ रही है कुछ ज़्यादा कोई क कट पीट वग़ैरह है क्या हो गया है जी जी जी तो वह उसमें आप मेरे को फ़ोटो सेंड कर देना व्हाट्सअप पर मैं आपको है ना बाता दूँगा और उसका मतलब कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा हेडलाइट वह कौन सी ब्रेक लाइट वग़ैरह क कट गई क्या

जी जी जी तो वह हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा उसका सात हज़ार रुपये चार्ज लगेगा दोनों ना टायर का और फिर इसके बाद में लाइट का दोनों काम हो जाएगा टाइम यही तीन चार घंटे के समथिंग मान कर चलो दुकान का नौ से चार हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके बीच में आप कभी भी आ जाइए हो जाएगा और

अच्छा अच्छा जी जी जी बिल्कुल हो हो जाएगा उसकी कुछ वायरिंग वग़ैरह कुछ हो गई होगी ख़राब तो उसका देख लेंगे जो भी होगा कर लेंगे जो बाक़ी आपको हम रीज़्नेबल रेट में आपको हम काम काम कर के दे देंगे और अच्छा अच्छे से अच्छा काम है ना कर के देंगे ताकि आप भी दोबारा यहीं पर आओ जी बिल्कुल आप कल आ जाइए बिल्कुल आप आ जाइए दस जी जी जी मिल जाएँगे मिल जाएँगे निश्चिंत रहिए आप आपको उससे ना पहले हम आपको समय से पूर्व हम कर के दे देंगे ओके ओके थेंक यू